भारत में नौकिरीअ जी मंदी वॾी आहे ऐं मुख़्तलिफ क्षेत्रनि में केतिराई मौक़ा पेश कंदी आहे ताज़िगीअ सां टेक्नोलॉजी ऐं ॿाहिरीं शाबी तरक़ी करे रहिया आहिनि ऐं नौजवान नसिल खे नईं मौक़नि खे मुंहं ॾींदो आहे जेतिरो की कुझु मसाईल आहिनि जेकी नौकिरीअ जी मंडीअ खे चेलेंज करे रहिया आहिनि टेक्नोलिजी मंजर नामे में तबदील थींदड़ कारोबारु माहोल बेरोज़गारी जो मसीलो आहे ऐ केतिरनि ई शाबनि में सुठे सालाइन वारनि माण्हुनि लाइ आलाह तहत तई जी तरिबयत जी ज़रूरत आहे अलिफिक जे वक़्ति में डिजीटल मामिलनि में ऐ टेक्नोलिजी तरीक़े सां रोज़गारु ॻोल्हण लाइ ओनलाइन प्लेट फारम जो इस्तेमालु वधी रहियो आहे नोजवान नसिल खे रोज़गार जे मौक़नि तां आसान सां रसाईअ जा वधीक मौक़ा आहिनि हुनरमंद काकुरुन जी तलब बि वधी रही आहे ऐं आला ओलियत ऐं महारत पैदा करण ते ज़ोर ॾिनो पियो आहे वॾनि कंपनियुनि ऐं शुरूआति पीड़ीनि नऐं तालाए जी ॻोल्हा में आहिनि जेका जॾहिं टेक्नीकल ऐं इंत्जाम जे महारत सां मुकिल्यत इलाइक़नि में नौकिरी पेश कनि था हिन जे अलावा मुकिलियत शाबनि में रोज़गार खे फरोव ॾियण ऐं वधाण लाइ हुक़ुमति तरफां केतिराई मुसिल्बतूं ते अमल कयो पियो आहे शुरूआति जे मदद ऐं तरीक़नि लाइ केतिराई क़दम खणी रहिया आहिनि जिन जे नतीजे में नौकिरियुनि जे मोक़नि में वाधारो थी रहियो आहे